हाय

अ मोनगोन मोनगोन प्रसेसाथ' बिदिनो फैब्लानो मिथिगोन जेन'बा माबा फोराबो फिसफोराबो थाखायो प्रसपेक्टासफोरावनो फैब्लानो मिथिगोन आरो

माबा थागोन एक्सपेन्सिभ थ' नंखाया जेन'बा माबा प्रसपेक्टासखौ लांफैब्लानो एडमिसननि प्रसेसखौबो मिथिगोन आरो माबाफोराबो जेनेबा टिचारफोराबो मोजांखा जोंनिया मोजां जोथोन लाखायो फोरोङो मोजाङैनो माबानो हागोन आरो एडमिसन होनो हागोन प्रसपेक्टासखौ लांफैनो हागोन होमब्लानो प्रसेसफोरखौहाय मिथिगोन आरो ना लांफैबानो हस्टेल हस्टेलनि फेसिलिटिबो दंखायो दंनायालाय जों अ अ दोननो हागोन हस्टेल औ औ जेनेब्ला जोंनाथ' हस्टेलाव अवार्डेन थाखायो नालाय अवार्डेनानो नायगोन आरो दे होमब्ला अ